علی گڑھ ایک بہت مشہور ضلع ہے یہاں دیش ودیش سے لوگ آتے ہیں کیونکہ علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جس کی وجہ سے علی گڑھ بہت مشہور ہے یہاں لوگ باہر باہر سے آتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تو جو بچے یہاں یہاں رہتے ہیں تو وہ تو ہاسٹل میں رہتے ہیں اور باقی جو لوگ جو باہر رہتے ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں تو ان کی الگ الگ ان کے کرائے ہوتے ہیں تو کرائے لگ بھگ چھ ہزار سات ہزار کے قریب ہوتے ہیں اور باہر سے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہاں بہت ساری ہوٹلس اپارٹمنٹس وغیرہ بن گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے علی گڑھ اور یہاں مشکلات نہیں ہے رہنے کے لیے یہاں کوئی مشکلات نہیں ہے یہاں آسانی کے ساتھ تمام سہولتیں دستیاب ہیں ہم طال طلباء لوگوں کے لیے تو ان کے ہاسٹلس ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی رہائش جہاں وہ رہائش کرتے ہیں اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ ہوٹل وغیرہ میں اپارٹمنٹ وغیرہ میں یا پھر پی جی میں کرائے میں رہ کے رہتے ہیں تو یہاں زیادہ مشکلات نہیں ہیں یہاں آسانی سے سب کچھ یہاں آسانی سے سب کچھ مل جاتا ہے یہاں رہائش یہاں رہائش بہت آسانی کے ساتھ موجود ہے